राजस्थान में घणेई अहिड़ा फेमस मंदिर मठ ऐं आश्रम आहिनि आश्रम जी ॻाल्हि कई वञे त राजस्थान जे अजमेर जिले में प्रेम प्रकाश आश्रम ऐं पुष्कर में बि प्रेम प्रकाश आश्रम आहे ऐं अजमेर में बाबा दांडू राम जी दरबार आहे जेकी ॾाढी फेमस आहे ऐं हूअ सिर्फ़ु अजमेर में ई आहे जिते पंहिंजे ईष्ट देव झूलेलाल जी स्थापना कई वई आहे ऐं उते घणी माण्हू ईंदा वेंदा आहिनि ऐं मंदिरनि जी ॻाल्हि कई वञे त मंदिर जीअं नारेली नारेली अजमेर में आहे जेके बौद्ध धर्म जो मंदिर आहे ऐं ब्रह्मा मंदिर जेको पुष्कर में आहे जेको वल्ड में हिकिड़ो ई मंदिर आहे जेको अजमेर जिले जे पुष्कर में आहे ऐं बाबा मूं अहिड़ा घणेई धार्मिक स्थानु बि आहिनि जेके आश्रम आहिनि जीअं ऐं मठनि जी ॻाल्हि कई वञे त मठ बि बाड़मेर जिले में हिकु ई मठ आहे जॾहिं डॉक्टर न हूंदा हुआ तॾहिं उन मठ में वहा मरीज वञी पंहिंजो इलाज कराईंदा हुआ ऐं दुख दर्द बि लाहिंदा हुआ अजमेर राजस्थान में अहिड़ी घणेई म अ मंदिर आहिनि मंदिरनि में बि हर के तरह सां सांस्कृतिक तरीके़ सां उन्हनि जी पूजा पाठ थी वेंदी आए ऐं आश्रम में बि हर बाबा जो सतसंग थींदा वेंदा थींदा आहिनि सतसंगनि जो सभु माण्हू पंहिंजो शाम जो वेंदा आहिनि हर कंहिंजो आर्तवार जी सतसंग थींदो आहे त कंहिंजो सूमरु मंगलु ॾींहुं हरिओम जो सतसंग थींदो आहे त इन्हनि सभिनीनि खे पारंपरिक हलंदो पियो अचे